मां पहिंजी ज़िंदगीअ जे ख़ासि मौक़े ते त पहिरीं भॻवान जी इष्ट देव जी पूॼा कंदी आहियां वेझराईअ में मां नओं घरु वरितो हुयो त हुननि ते असां सतनारायण भॻवान जी पूॼा कई हुई ऐं पंडित खे घुराऐ करे घर में हवन बि करायो हुयोसे ऐं उन खां पोइ वरी शाम जे वक़्तु बहिराणो बि करायो हुयोसे